हेलो हेलो हाँ बोलू हँ बोलऽ ठीके छै सबकिछुके साधन ठीके छै अररिया जिला ठीके छै सबकिछु बस ट्रक ट्रैक्टर सबकिछु चलय छै बढ़ियेंसँ चलय छै सबकिछु बढ़िआँ छै रोड भी बढ़िआँ छै गाड़ी ओकरा साधन बढ़िआँ छै आओर सबकिछुके व्यवस्था छै आबू हूँ सबचीजके साधन छै अररिया जिलामे

बस आरो सबकिछु छै बस ट्रक टेक्टर जीप कार सबचीज छै अररिया जिलामे हाँ सबचीजके साधन छै तेना हाँ हाँ बन्हल छै अऽ हाँ सबकिछु छै इहाँ आउ घुमय लए सबचीजके साधन बढ़िआँ छै अररिया जिलामे कोनो अथी नहि छै हाँ सब डॉक्टर बढ़ियें छै डॉक्टरो सब मतलब डॉक्टर संजय कुमार डॉक्टर सुधीर डॉक्टर मेहतोजी सब डॉक्टर भी बढ़िआँ छै हाँ ठीक छै तब आबू राखय छियै